जेना यहाँके खेल वेलके बहुत बड़ा जाहिसँ अपना महाविद्यालय लेवल पर खेल सभ आयोजन करलो जाइत छै या फिर गाँवके लेवल पर खेलके आयोजन करलो जाइत छै तऽ ओहिमे सान्स्कृतिक कार्यक्रमके भी बढ़ावा देलो जाइत छै देलो जाइत छै कि एक आयोजन करले जाए शुभारम्भके लिअऽ केओ भी केओ भी खेलके आयोजन भए रहल छै तऽ ओकरासँ ओकरा सुभारम्भके टाइम पर या फिर अन्तके टाइम पर एक कार्यक्रम आयोजित करलो जाइत छै जाहिमे कि तरह तरहकेँ बिहारके नृत्य नृत्य होइ छै या फिर एनाहे तरह तरहकेँ बिहारके नृत्य भेलो ओकरा सम्मानित करलो गेलो अगर बढ़िआँ करलको या फिर जेभी करलको ओकरा सम्मानित करलो गेलो जेना यहाँ मोहर्रम होइलो तऽ मोहर्रममे मोहर्रम जे हमरा मुस्लिम समाजके होइत छै तऽ ओहिमे लठ्ठ बला खेल होइ छै तलवारबाजी बला खेल ई सभ सान्स्कृतिक भेलै अपना तऽ एना जे छै ओकरा बढ़ावा देलो जाइत छै हमरा समाजमे